جی گڈ مارننگ سر جی میں ہیلتھ انسورین ایجنٹ بات کر رہا ہوں جی میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتلاؤں گا جی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسا کہ چھ مہینہ کا ہیلتھ انسورینس ہوتا ہے اسی طریقے سے سال بھر کا بھی ہوتا ہے اگر آپ مہینے کا کرواتے ہیں تو اس کے اندر فائدہ زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ پورے سال کا کرائیں گے تو اس کے اندر ممبر زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح اس کے اندر فائدہ بہت زیادہ ہے جی فائدہ ہوگا اگر یہاں کراتے ہیں چھ مہینے کا تو اس کے اندر آپ کے ممبر ہیں وہ پانچ یا تین ہی جڑ سکتے ہیں لیکن اگر پورے سال کا آپ کراتے ہیں انسورینس تو اس کے اندر آپ کے ممبر بھی زیادہ ہوں گے اس کے اندر آپ کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا اکثر لوگ یہی کراتے ہیں چھ مہینے کا ہے جیسا کہ آپ دس ہزار روپئے یا بیس ہزار روپئے جمع کریں جیسی آپ کی مرضی ہو ویسے آپ رکھ سکتے ہیں اسی اعتبار سے اگر آپ دس ہزار بھرتے ہیں تو آپ کو سال میں آٹھ لاکھ ملیں گے جیسا اور اگر پورے سال کا بھرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بارہ لاکھ یا پندرہ لاکھ ملیں گے اکثر لوگ جو بھرتے ہیں وہ پورا سال ہی کا بھرتے ہیں اس کے اندر زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے آپ کے ممبر پانچ سے سات ممبر اس میں آپ کے جڑ سکتے ہیں جی جی اس کے علاوہ بھی ہیں جیسے کوئی دو سال کا بھرتا ہے کوئی تین سال کا بھرتا ہے اسی طرح کم بھی کوئی بھرنا چاہے تو کم بھی بھر سکتا ہے جیسی جس کی استطاعت ہو اسی اسی اعتبار سے آدمی بھرتا ہے اس کے اندر ایسے ہم کو بیس یا پچیس لاکھ یا تیس لاکھ اسی اعتبار سے آپ کو ملتا رہے گا جس اعتبار سے آپ انسورینس کرائیں گے اسی اعتبار سے آپ کو بڑھوتری ملے گی انسورینس کے اندر اچھا یہی رہے گا آپ کے لیے کہ آپ پورا سال والا کرائیں سال اکثر لوگ یہی کراتے ہیں اس کے اندر فائدہ زیادہ ہے آپ کا ٹھینک جی